میرے پریوار والے اور میرے خاندان والے بہت ہی اچھے ہیں مجھے بہت ہی سپورٹ كرتے ہیں وہ مجھے میرے اچھے اور برے كے لیے بتاتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں كیا چیز صحیح ہے میرے لیے اور كیا چیز نہیں صحیح ہے مجھے ہر چیز سكھاتے ہیں مجھے پڑھنا لكھنا سكھایا مجھے گھر كا كام كرنا سكھایا اور مجھے اچھے برے كی تمیز سكھائی بڑوں سے اچھے سے بات كرنی ہے چھوٹوں سے اچھے سے بات كرنی ہے اور میرے خاندان والے بہت ہی تمیز دار ہیں مجھے یہ بتایا كہ كس طرح سے ہمیں كس كی مدد كرنی چاہیے ہمیں ہمیں كسی كی بھی مدد كرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہمیں ہر كسی كی مدد كرنی چاہیے چاہے كوئی كیسا بھی ہو ہم میرے پریوار والے اور میرے دوست تو میرے دوست بھی میری ہر مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں میرے اچھے میں ساتھ دیتے ہیں میرے برے میں ساتھ دیتے ہیں میرے دوست میں كچھ بھی كہوں وہ پہلے حاضر رہتے ہیں میرے لیے تو میں اپنے دوست میرے دوستوں كے لیے اچھی سیكھ ہے میرے خاندان كے لیے اچھی سیكھ ہے وہ بہت اچھا ہمیں سكھاتے ہیں میں بہت خوش ہوں اپنے پریوار اور خاندان اور اپنے دوستوں سے مل كر ایسے دوست ہم سب كو بنانے چاہیے